मुंबय सारक्या शारांत वतकच दादर सारक्या गर्देच्या ठिकाणी भोंवताना आरे खंय रे अशें कोंकणी उतर जर आमकां आयकूंक मेळत तर सट्ट करून आपली मान ही थंय वळटा आनी गोंयचो कोंकणी मनीस हो आमी थंय सोदपाक लागतात आनी तो जर गोंयचो मेळ्ळो जाल्यार खंय रे मुंबय हें अशें कोंकणी उतरां हीं आपसूक आपल्या ओंठांतल्यान भायर सरतात कोंकणी भाशेची ही एक ही खासियत म्हणपाक येता खंय रे खूप दीस मेळ्ळो ना मरे

आनी कोंकणी मनीस हो गाळी घालून आवय वयल्यान गाळी घालून सुद्दां उलो मारप हो ताजो एक मोगाचो भाग तातूंत फुडल्या मनशाक केन्नात वायट सुद्दां दिसना फाटीर हात मारप शेक हॅण्ड करप नमस्कार करप हें सगळे बॉडी लँग्वेजान आसातूच पूण त्या परस उलवण्यांतलो जो आपलो टोन जो आसता उलवण्यातली जी भास आसता ती अन्य भाशीक जे आसतात ते कोंकणी भाशेक सुद्दा तुमची कोंकणी भाशा मात्र सुंदर आ कोंकणी भाशेन तुमी शेवटचो शब्द पळय ओडटा पळय तो तर आयकुपा सारकेलो अशेंच ते म्हणटात आज हें वॉट्सॅपाचेर किंवा इंग्लीश भाशेन जायना म्हणजे कोंकणी मनीस जर इंग्लीश उलयतलो आसत जर तो वॅर मॅन अशें मॅन हें ओडटलो हें सामकें कोंकणी भाशेचें वैशिश्ट तेन्ना आपुलकी आनी वळख दाखोवपा खातीर म्हाका दिसता कोंकणी भाशाच ही आमची मायभास हीच अत्यंत उपयोगी भास अशी म्हाका दिसता